हा मां खा मां रोटी रोटी ठाइण महिल हिन सभिनिनि शयुनि ते ध्यानु ख़ासि रखंदी आहियां जीअं की मां भाॼियूं वठी ईंदी आहियां त सभिनिनि खां पहिरां भाॼियूं धोई ठाहे करे हुनखे उगी करे मां फ्रीज़ में रखंदी आहियां हुन खां पोइ जंहिं महिल मां भाॼियूं ठाहींदी आहियां रोटी कुझु बि ठाहींदी आहियां नाश्तो रोटी हुन शइ खे मां पहिरां धोई करे हुन खां पोइ मां वढ कुट करे सुठी तरह सां पोइ हुनखे मां चाढ़ींदी आहियां भाॼीअ खे ऐं ॿीं ॻाल्हि त मां नंढनि नंढनि ॿारनि खे मां रंधणे में कोन अचनि ॾींदी आहियां जंहिं सां करे उन्हनि खे उहो कोई शइ खे गरमु शइ खे हथु लॻाइनि या उन्हनि खे कुझु लॻी वञे त हिनजे करे मूंखे नंढा ॿार रंधणे में अचणु पसंदि कान्हनि ॿीं ॻाल्हि मां सुठी फ़्रेश ताज़ियूं ताज़ा फल फ्रूट ताज़ी भाॼियूं वढे करे ई मां ठाहींदी आहियां वठी करे ई मां ठाहींदी आहियां जंहिं सां कंहिंखे काई तकलीफ़ न थिए असां लूणु मिर्च जो ख़ासि ध्यानु रखंदा आहियूं जीअं की लूण बि वधीक न वापरींदा आहियूं जंहिंजे जंहिंजे करे जंहिं जंहिंजे करे कंहिंजी सिहत खे कुझु नुक़सानु थिए ऐं ऐं चांहि बि असां न मात्र ई ज्यादा फिकी बि न ज्यादा मिठी बि न पीअंदा आहियूं जंहिंजे करे कंहिंखे डायबटीस शुगर वग़ैरह न थिए हुनजो बि असां ख़ासि ध्यानु रखंदा आहियूं ऐं असां काई शइ तरियल शइ ठाहींदा आहियूं त इअं सुठे नमूने ठाहींदा आहियूं अछी सुठी तरीक़े सां कंदा आहियूं जीअं तेल वधीक न सड़े वधीक तेल सां वधीक कंहिंखे खंघि वंधि न उभिरे कंहिंखे तकलीफ़ न थिए घर में ऐं काईं शइ खणणु करण में बि मां ख़ूबु ध्यानु ॾींदी आहियां जंहिं सां मूंखे कुझु सड़े न काई हथ ते गरमु शइ लॻे न हिन शयुनि जो बि मां ख़ूबु ध्यानु ॾींदी आहियां असां भाॼियूं बि असां साई भाॼियूं वधीक खाइणु पसंदि कंदा आहियूं जंहिं सां असांखे सरीर में प्रोटीन विटामिन्स मात्रा भरपूरि मिले असां सिंपल सोभर रोटियुनि में सुठो खाइणु पियणु सुठो रखंदा आहियूं जीअं खा खाइण जी शयुनि सां कंहिंखे काई घर में तकलीफ़ न थिए